हे मित्र ये जो अपने यहाँ पर पास में शर्मा रेस्टोरेंट खुला है कभी तुमने यहाँ से खाना खाया है या फिर मंगवाया है अरे मुझे भी मँगवाना था तो मै सोच रही थी पहले एक बार इसकी रेटिंग चेक कर लूँ कि इनकी सुविधाएँ कैसी हैं चलो रहने दो मैं पहले गूगल पर ही चेक कर लेती हूँ इनकी रेटिंग क्या है